दुनिया में हिकु भारत देश ई आहे जिते ट्रावलिंग जामु सस्ती आहे मतिलबु परिवहन जी सेवा जामु सस्ती आहे हिते बसियूं ट्रेनियूं रिक्शाऊं टू व्हीलरियूं कारियूं सभिनि जो अघु सस्तो आहे हिते बस ट्रेनियूं आहिनि बस ट्रेन असांखे गांव ऐं शहर में पहुचाईंदियूं आहिनि ऐं जामु घट में घटि भाड़ो

ॿिए देश में रिक्शाउनि जा भाड़ा कारियुनि जा भाड़ा बसियुनि जा भाड़ा ट्रेनियुनि जा भाड़ा जामु वधीक आहिनि असांजे राज्य में प्लेन बि आहिनि जंहिंमें शाहूकारु माण्हू ई परिवहन कंदा आहिनि ॿियनि देशनि जे मुक़ाबले में असांजो गुजरात राज्य जामु वॾो आहे ट्रेन ऐं बसियूं जामु सस्तियूं आहिनि सभिनि खां सस्ती ट्रांसपोर्टेशन मतिलबु परिवहन सेवा असांजे भारत में ई आहे शहर ऐं गांव गॾियलु आहिनि असांजे भारत देश में ऐं ट्रेनियूं बसूं ऐं रिक्सा में हर तबक़े जो माण्हू वञी थो सघे पहिरीं जे मुक़ाबले में अॼुकल्ह बसियूं ऐं ट्रेनियूं ट्रेनयुनि जी फैसिलिटी जामु सुठी थी वई आहे कॉलेज पढ़णु वारा कॉलेज पढ़णु वारा ॿार पढ़ाई लाइ गांव खां शहरु वेंदा आहिनि ऐं बस ऐं ट्रेनियुनि जो यूस कंदा आहिनि नंढा ॿारनि खे इस्कूल वञण लाइ बस वठणु ईंदी आहे रिक्शा वठणु ईंदी आहे या हुननि जा पेरेंट्स हुननि खे टू विलर ते छॾे ईंदा आहिनि हिकु शहर खां ॿिए शहर में वञण लाइ वंदे भारत ट्रेनियूं ठहियूं आहिनि जेका असांखे पंहिंजे समय सर असांजे डेस्टिनेशन ते पहुचाईंदियूं आहिनि ऐं घटि जे घटि घट में घटि समय लॻाईंदियूं आहिनि ऐं हो एरोप्लेन खे बि टकरु ॾींदियूं आहिनि उहे ट्रेनियूं अॼुकल्ह हर शहर खे पंहिंजो एयरपोर्ट मिलियलु आहे जंहिंजे करे हर माण्हू पंहिंजे शहर मां ई परिवहन करी थो सघे असांजे देश जी गवरमेंट जामु सुठियूं बसियूं ठाहियूं अथाईं नॉन एसी बस एसी बस अॼुकल्ह त इलैक्टिक बसियूं बि निकितियूं आहिनि जंहिंजा भाड़ा जामु घटि आहिनि ऐं अॼुकल्ह त मेट्रो ट्रेन बि ठहनि थियूं असांजे शहर में मेट्रो ट्रेन थी ठहनि जिनिजो भाड़ो बि जामु घटि आहे ॾिसण में फॉरेनर देश वांगुरु आहे